जोंनि जायगायाव आरो गामियाव दै जगाय नायनि गोबांथार सुबिदाफोर दङ जोंनि जायगायाव दैनि खमि गैथ'वा जेरै दाब दाब जायगाफोराव जेरै चिटिफोराव गोबांथार दैनि दिखदार जायो खस्थ' जायो दैखौ नागिरब्लाबो मोनना हाजो जायगाफोराव दैनि थाखाय सुबुंफोरा गोबांथार खस्थ' जायो नाथाय जोंनि बे जायगायाव जोंहा बे सुबिदा निफ्राय गोबांथार जोङो खुदराद निफ्राय आननायखौ मोनदों दा जोङो दै खौ गोबांथार बिबादिनो मोननो हायो आरोखि आरो जोङो बे जायगायाव थानो थाखाय गोबांथार मोजां मोनो मानोना जोङो जोंनि संसाराव दिन सुरु जाजेननाय निफ्राय फुं समनि फ्राय मोना जासे जों बिसिनायाव थांजासे बा हर गेजेरफ्रावबो दैखौ नांगौ जायो जोङो बायह्रायाव थांनो ओंखारोब्ला आरो जोंनि देहानि थाखाय जों लोंनो थाखाय नागिरोब्ला दैया गोनांथि थार बिनि थाखायनो जों दै नङाब्लानो थांनानै थानो हाया बिनिखायनो बे सुबिदानि थाखाय आङो बे जायगाखौ आंनि जायगाखौ गोबांथार मोजां मोननो थानो थाखाय जेरै दै जगायनायव हायाव गोबांथार सुबिदाफोर दङ मोनसेया जाहैबाय बरि खुरनाय आरो मोनसेया जाहैबाय ओरैनो हेन्द पाम्पनि थाखाय फिसा खुरनाय आरो मोनसेया जाहैबाय बिबादिनो दैखर बेबाइदि मोननै मोनथाम बेबस्थानि थाखाय बेलेख बेलेख बेबसथा दं दैखर खुरोब्ला जोंना हाया एसे गुयारसिन जायगाया थाङो मानोना बे रिंया बियावहाय खुरनानै बसायनांगौ बे गुवार जायगायावसो जोङो बेयावहाय बसायनो हायो जों फिसा खुरोब्ला जों बसायनो हाया खमब्लाबो आराय इनसि सरि खमब्लाबो आराय फुथ जोंना बियावहाय थाङो आरो मानसिफ्रा बिनिफ्राय देरसिन गिदिरसिनबो खालामोब्ला बियो गाव गावनि हिसाबै थ' बियावहाय हाया एसे बांसिन थाङो आरो जोङो बरिं खुरोब्ला बरिंनि थाखाय गोबांथार बुस्थु नांगौ जायो जेरै गोथौ खालांनांगौ जायोब्ला जोहो गोथौ लांनांगौ जायोब्ला जोङो जोंनि बे मेथेलखौ रदखौ बुरजा बायनांगौ जायो आरो दैफोरखौ साफा खालामनो थाखाय जोङो जेरै मोसौनि खि गोबोरखि फोरखौ बाहायो खुरनाय बरिं खालामनाय समाव जाहाते दैफ्रा साफा जानाय बादि आरो बेबादिनो जोङो ओरैनो फिसा खलखौ खुरोब्लाबो बे एखे बेबस्थाखौनो लायो खिन्थु खालि जायगायाल' एसे खम जायो बेनोसै